वोटके समयमे जब चुनाव आबै छै ने तऽ अपन अपन पार्टी अपन गाड़ी देलक गाड़ी देलक तऽ अपन अपन पार्टीके जे पेड रहै छै अपन ओहिसँ अपन चुनाव से प्रचार केलक आओर प्रचार परके जब समय आबै छै ने तब अपन अपन पार्टीसँ अपन अपन टेबुल लगेलक आओर अपन अपन पार्टीसँ आदमी रखलक आओर अपन भोट गिरबेलक गिरा कऽ अपन अपन घर अपन लोक चलि गेल शाम तक छओ बजे तक अपन भोट गिरेलक भोट गिराकऽ अपन अपन आदमी चलि गेल ओकरा बाद अपन पार्टीसब अपन जब समय आबै छै तब अपन चुनावमे गेल आओर ब्लॉक ब्लॉकपर ब्लॉकपर अपन जे भी जकरा से जे भोट बेसी भेल अपन अपन अपन जे हार जीतके अपन ब्लॉकपर अपन से अपन रहलक अपन ओहिके बाद पार्टीसब अपन अपन आएल आओर कहलक हम ये कर देंगे वो कर देंगे इसके बाद जो जीत जाता है तऽ अपन किसी का कोइ तऽ ओहिके बाद अपन ककरो कोइ पुछनिहार अपन नहि रहै छै ओहिठाम अपन अपन जे भी भजि गेल आओर अपन अपन कमाइ अपन करऽ लागल आओर अपन रहि गेल अपन किएकि जनताके कोइ आवश्यकता नहि हइ किछु पूछताछ करैके लिए कि ककरा थारीमे कि पड़लै आओर नहि पड़लै कोइ पूछताछके जरूरी नहि हइ अपना अपना जेबी भरा अपना अपना समय काटल अपन बस अपना आओर जेहो अपन मजदूर आओर जे छथिन से अपन समय चलि गेलै अपन अपन मुम्बइ दिल्ली करैमे अपन लागि जाइ छथिन अपन मजदूरी जबतक धिआपुतालए नहि करतै तबतक खाना खेतै कहाँसँ ओ अइसहि बात हइ राशन तऽ वइसे ही मिलबै करै छै राशनो मिलै छै पानिओ मिलै हइ दवाइओ मिलै हइ इन्दिराे आवास मिलै छै नल जल पानी भी मिल जाइ हइ सबकिछु मिलिए जाइ छै बुझलिए